असां ड्रॉइंग त न सिखी हुआसीं लेकिन हिकु असांजो विषय हुओ स्कूल में ड्रॉइंग जो त असां उन जे मुताबिक़ि तॾहिं कोई चित्र ठाहींदा हुआसीं या कोई प्रतियोगिता हूंदी हुई त असां भाग वठी करे उहे चित्र असां प्रस्तुत कंदा हुआसीं ऐं कालेज में कोर्स जे बारे जेका ड्रॉइंग सां संबंधित आहिनि त हुन में आर्ट जो आहे अॼुकल्ह जेका आर्ट जे अंतरगत जेका ड्रॉइंगा हलनि थियूं खोड़ वॾियूं वॾियूं ड्रॉइंगा हलनि थियूं उन में कहिड़ो सब्जेक्ट ॾींदासीं या फिर कहिड़ो कलाकृतियुनि जे बारे में जेका कोर्स आहिनि उहे कराईंदासीं या फिर कोई साक्षात कंहिं व्यक्ति वस्तु खे रखी करे या माण्हू खे विहारे करे उन्हनि जा जेका पोर्टेट ठाहिराईंदा आहिनि इहे सभु कोर्स आहिनि और हिन में बि करियर ॾाढो सुठो आहे जाम सुठो आहे इन में करियर ऐं इन में पंहिंजी हिकु कला बि ॿाहिरि निकिरंदी आहे की असांजे मन में छा आहे असां उन खे ॿाहिरि कीअं प्रस्तुत करे सघूं था